हेलो यूनियन बैंक आपका स्वागत करती हैं बोलिए आप कौन हाँ हाँ जी बिल्कुल खुल जाएगा ठीक है तो आपको अकाउंट खुलवाना है तो ऐसा ऐसा करिए आप यूनियन बैंक आ जाइए आप डाक्यूमेंट्स में आप कौन सी कौन सी क्लास में हैं आप अभी फर्स्ट ईयर है तो ठीक है आप टेंथ ट्वेल्थ की मार्कशीट और आधार कार्ड समग्र आई डी और वोटर आई डी पैन कार्ड और और बस इतना ही दस्तावेज ले कर आप बैंक आ जाइएगा नहीं नहीं वो सब नहीं लगेगा आप आ जाएगा आपकी एज कितनी है मैम ठीक है ठीक है तो आ जाइएगा आप और हमारे बैंक में और भी पॉलिसी हैं हम आपको उसकी जानकारी भी दे सकेंगे कब आएंगे आप हाँ फोटो फोटो सॉरी सॉरी फोटो फोटो भी लगेगा आप दो फोटो पासपोर्ट साइज फोटो ले कर आइएगा जी जी आप बिलकुल आ जाएगा बैंक सुबह दस बजे से शाम को चार बजे तक खुला रहता है

ठीक है तो आप पहले डॉक्यूमेंट ले कर आइएगा हम डॉक्यूमेंट को वेरिफिकेशन करेंगे और तीन हज़ार रुपये आपका अकाउंट का चार्ज लगेगा खोलने का उसके तीन दिन बाद आपका अकाउंट ओपन हो जाएगा ठीक ठीक आ जायेगा जी जी मिल जाऊँगी मेरा नाम कृष्णा वर्मा है ठीक ठीक